हैलो हैव्लस कंपनी जो पंखो मां वरितो आहे उहो कंपनी मां सुठो हले थो ऐं कॾहिं हवा सुठी ॾिए थो अठेतालीह इंच जो पंखो आहे ऐं सुठे नमूने हले थो कॉपर वॉरेंटी बि आहे हुते आई कोई हुते वांधो इन करे मूंखे हैव्लस कंपनी जो पंखो बिल्कुलु सुठी रीति हले थो